इनएडिकुएट फंडींग फॉर हेल्थ कॅर हेचो प्रोब्लम ह्या टॉपिकार म्हाका इतली म्हायती ना सो हांव कांय उलोवपाक इतले शकपाना बट म्हाका दिसता की बजट खूब बरें एलोकेट जाता फॉर हेल्थ कॅर